हा मूं हिक दफ़ो पंहिंजी हिकिड़ी सेरेमिक जी पेंटिंग ठाही हुई जेको कि मूंखे ॾाढो हुन ते अभिमान आहे ऐं मुंहिंजी उहा ॾाढी सुठी ठही हुई ऐं मुंहिंजे सभिनी परिवार वारनि मुंहिंजी हुन में ॾाढी तारीफ़ कई ऐं मूंखे ॾाढो पॉज़िटिव फ़ीडबैक ॾिनो ऐं मूंखे हुन में एतिरो सुठो लॻो कि मां अॻिते उन खे वरी ठाहींदसि